سہارنپور میں لوگ مختلف مقامات کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں خاص طور پر وہ مقامات جو قدرتی خوبصورتی تاریخی اہمیت اور مذہبی اہمیت رکھتے ہیں یہاں کچھ مقامات ہیں جو مقامی لوگوں میں مقبول ہیں دیوبند سہارنپور کے قریب واقع دیوبند ایک مشہور مذہبی مقاما مقام ہے جہاں دارالعلوم دیوبند موجود ہے جو اسلامی تعلیمات کا ایک مشہور ادارہ ہے لوگ یہاں دینی علم حاصل کرنے اور روحانی سکون کے لیے آتے ہیں شکمبری دیوی مندر یہ مندر ہری دوار کے راستے پر واقع ہے اور شکمبری دیوی کی پوجا کے لیے مشہور ہے خاص طور پر نوراتری کے دوران لوگ یہاں بڑی تعداد میں آتے ہیں سہارنپور کا باغات سہارنپور اپنے آم کے باغات کے لیے بھی مشہور ہے یہاں کے لوگ اپنے علاقے کے باغات میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں وہ تازہ پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کلیر شریف یہ مقام سہارنپور کے قریب ہے اور خواجہ علاء الدین کی احمد صابت کی درگاہ کے لیے مشہور ہے یہاں مختلف مذہبی تہواروں کے دوران لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں مسوری سہارنپور کے لوگ ہل اسٹیشن مسوری کا بھی سفر کرتے ہیں جو کہ یہاں سے نصبتاً قریب ہے مسوری کی قدرتی خوبصورتی ٹھنڈا موسم اور سکون ماحول کا لوگوں کے لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کرتا ہے ہریدوار اور رشی کیش سہارنپور کے لوگ ہریدوار اور رشی کیش بھی جاتے ہیں جو مذہبی اور قدرتی مقامات کے لیے مشہور ہیں یہاں دریائے گنگا میں اشنان کرنے اور قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں یہ مقامات سہارنپور کے لوگوں کو روحانی سکون قدرتی خوبصورتی اور تاریخ سے جوڑنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اس لیے یہ سفر کے مقبول ہیں